सोशल मीडिया और ऑनलाइन डाँस ट्यूटोरियल जैसी टेक्नोलॉजी ने डाँस इंडस्टीज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है पहले डाँस को ग़लत मानते थे पर जब से ये टेक्नोलॉजी आई हैं सभी छोटे बड़ों ने इसको सीखना शुरू किया है और अपनी अपनी कलाओं को दिखाना शुरू किया है